ہندوستان میں مختلف قسم کے ڈانس کئے جاتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے ڈانس ہوتے ہیں جس میں مشہور ڈانس ہندوستان کے ہیں جن میں بھانگڑا کاتھک اوڑیسی بھارتی نیشنل ڈانس بھارتی کلاسیکل ڈانس کچھی پوڑی بھارت نیشنل فوک ڈانس گربا وغیرہ مشہور ڈانس میں شامل ہیں بھارت میں مشہور کچھ رقاصہ ہیں جن میں کرشمہ کپور ملیکا اروڑا ملیکا اروڑا شاہ رخ خان وغیرہ شامل ہیں